पहले मैं छोटी सी थी अपने घर जब रहती थी तो हमारे एक चाचा थे ओ ढेर सारे फूल अपने घर के आस पास लगाते थे और उनको लगाते थे और जो खिलता था तो बहुत अच्छा लगता था जब मैं बड़ी हो गई अपने ससुराल आई तो यहाँ पर थोड़ा जगह था तो मैं भी लगाई गेंदा का फूल गुड़हल का फूल और गुलाब का फूल चमेली का फूल सब मैं लगाई और जब वो बड़ा हो गया खिलने लग गया तो मेरी बेटी भी पूछ रही है मम्मी ये बहुत अच्छा लगता है आप कैसे लगाती हो तो मैं उसको बताती थी कि जो गेंदा फूल जब पक जाता है तो उसको सुखाते हैं तो सुखा के उसको माटी में गोंड़ के डालते हैं तो जब वो उगता है थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो थोड़ा खाद ओद डाल देते हैं तो थोड़ा जल्दी बड़ा होता है तो उसको उखाड़ के ढेर सारे जगह उसको लगाते हैं तो उसमें दवाई ओवाई खाद ओद डालते हैं तो वो भी बड़ा हो जाता है और जब बड़ा हो जाता है तो उसमें कीड़ा ओड़ा लग जाता है तो भाई उसमें दवाई भी डालते हैं तो दवाई डालते हैं जब बड़ा हो जाता है तो वो फूल खिलने लगता है और खिल जाता है तो अच्छा लगता है तो मेरी बेटी भी कहीं इस्कूल भी जाती है कहीं बाजार भी जाती है तो ओ भी लाती है ओ भी लाती है लगा देती है ओ भी बड़ा हो जाता है उसके पापा भी कही जाते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है ओ भी लगाते हैं और केला ओला का पेड़ लाते हैं और उसको गोंड़ के लगाते हैं तो वो भी बड़ा हो जाता है देखने भी अच्छा लगता है तो उसको दवाई जब फरने लगता है तो उसमें दवाई ओवाई डाल के और पकाते हैं और गड़हल का भी फूल लगाते हैं सब चीज का चमेली का लगाते हैं और गेंदा का लगाते हैं बहुत अच्छा लगता है